से पाहुन अबै छथिन पाहुनके साथ बहुत अच्छा बेवहार हमे आर करै छिए सभ मिलिजुलिके मान दान करै छिए आओर एक तऽ पाहुन बहुते दिनके बाद आबै छै तीन साल दुइ सालके बाद सभ शहरमे रहै लागै रहलखिन हन तऽ गामके तरफ बहुत कम आबै छथिन आओर सभ मिलिके बहुत अच्छा मानदान करै छथिन जाहिसे पाहुन आबै छथिन तऽ ओकरा रहै छथिन तऽ खाना पिना सब बनै छै सब हमरा आरके बहुत नीक लगै छै खाना आर पिना बनबैमे आओर जइसे खानामे भऽ गेलै पूड़ी भऽ गेलै कचौड़ी सबजी भऽ गेलै आलू कोबी मटरके सबजी आलू पनीरके सबजी आओर पालक पनीर भऽ गेलै खीर भऽ गेलै ई तऽ सुबहके खाना भऽ गेलै आओर शाममे चावल दालि सबजी आओर जइसे मीट मछली ईसब बनै छै आओर सभ मिलिके सभ खाइ छथिन जाहिसे आओर जो भी नाश्तामे नाश्तामे बहुत तरहके सामान आबै छथिन सभ मिलिके खाइ छथिन जे सभ मिलिके अच्छा तरहसे सभ मिलिजुलिके पाहुन बहुत हँसी खुशीसे रहै छथिन